हांवें तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान गोबी मनचुरीयन चिकन बिर्याणी ओर्डर केल्ली तशेंच रोटी बी ओर्डर केल्ली तर तेतून बिर्याणी जर पळयत जाल्यार ती सामकी खारट जाल्ली आनी तशीच बेळश्यालेली आसा तर आनी तशेंच जी गोबी मनचुरीयन जी आसा ती सुद्दां बेळशालेली आसा तर अशें कमी दर्जेचें तुमी कशें म्हणून हें करूं शकता तर हें म्हाका असलें तुमच्या रेस्टोरंटा कडल्यान कांयच एक्सपेक्ट नाशिल्लें आनी इतलें सामकें वास मारता आनी ज्यो रोटी ज्यो ओर्डर केल्ल्यो त्यो सामक्यो करपालेल्यो आसा आनी असलें किदें म्हणून तुमी हें लोकांक जेवण दिता इतले आमी सामकी भुकेची आसली आनी इतलें आमकां बरी आमी उमेदीन आसली की तुमची इतलें बरें जेवण येतलें म्हणुन पण तुमची आमी जी जें जेवण ओर्डर केलां तें सामकें इतलें सामकें बेळशेल्लें सामकें ओपन करतकच सामकी अशी वास मारपा लागली आनी इतलें सामकें ती बिर्याणी जाल्यार खावपाची ना इतली वास मारताली आनी इतली खारट सामकी आनी रोटी सुद्दां सामक्यो करपालेल्यो अशें कशें म्हणून तुमी लोकांक जेवण सर्व करता